हॅलो आ हलो आ आं आं कशी आसा गे आं आमी येयल्या गेता भायर सून तुमच्या हितून येता न्हू हॉटेलांत खंयचर खंचर आसा

आनी तें सुप्रिजा नागे गेल्या वर्सा रावोंक येल्ली ती आं ये म्हाका सांग तितून काजूची फेणी प्युअर गावतली गे आं आनी रेचेट बांगडे बी बरें आसा मगे आं आनी म्हाका एक सांग पळय कितके कॉस्ट कॉस्ट कितको गे रेट कितकी एका दिसा रुमाची घे रावपूंक येयली चार दीस रावोंक येयल्या आमी देड हजार बाबा वाडयले मगे तर आं नीव इयर जाता आजून न्यू झगो ना आमी न्यू ओल्ड सोपच्या पयली न्यू लागता पयलींच येयल्या मगे आमी आं आं बरें बरें बरें आ जेवणाक आतां सद्द्या किदें किदें आसा

आनी तिसरें आं

गालमो बि ना गे गालमो बि ना आं बरें बरें बरें म्हाका सांग पळया जेवणाची रेट किदें आसा ती जाली रुमाची देड हजार तुजे पर डे दिसा देड हजार आनी जेवणाची चारशे रुपया आं बरें बरें बरें बरें आनी यें आमी आतां आसा आठ जाणां गे ते हांवें हांवें एक आयके हांवें ते आयकला ते रमेश हितून ते हॉटेलान बरें जेवण मेळटा मगे आनी वयल्यान चीप मेळटा मगे सवाय मेळटा तुजे इतके म्हारग कशें ते रमेशागेरूय बी बरें आसा गे क्लीन आसा हय आं तें म्हाका खबर नाशिल्ले तर बरें तर आं बरें तर आं बरें बरें उकडें शितूच जाय आमकां बरें तर येता तर आमी आं बरें बरें